इस जगह पर हम कई प्रकार की मछलियाँ पकड़ते है जिसमें अधिकतर मछलियाँ देशी ही होती है क्योंकि हमारा जो तालाब है वो गाँव के किनारे ही है तो इसमें एक रोहू मछली है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है और इसे कई लोग पसंद करते हैं बहुत से लोग इसे ही खाना चाहते है क्योंकि ये स्वादिष्ट होती है काफ़ी इसलिए और हम जब जाल लेके जाते हैं तो इन्हीं टाइप की मछलियों को लेके जाते हैं पकड़ते भी इन्हीं मछलियों को हैं जिससे इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है वैसे और इसकी डिमांड भी बहुत होती है ये कम से कम चार सौ रुपए किलो से इसकी कीमत शुरू होती है जोकि छः सौ सात सौ रुपए तक बिकती है इसमें भी अलग अलग टाइप की क्वालिटी आती है रोहू मछली में तो इसकी कीमत जो है चार सौ से होती है इस्टार्ट जोकि कई लोग खरीदते है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है पब्लिक में